स्थानीय अर्थ नीति ऐं बिज़निस ऐं कॉमर्स में सिंधी भाषा खे इन तरीक़े सां कम में आणे सघूं था की सिंधी भाषा ॾाढी मिठिड़ी ॿोली आहे पंहिंजे मिठे विचारनि ऐं मिठे मिठे ॻाल्हाइण जे करे उहा सु सॼे तरीक़े सां पंहिंजो बिज़निस हलाए सघनि था सिंधी परिवार जो पंहिं पहिरियों गुण ई बिज़निस जो बिज़निस सेखारणु आहे ॿार खे बचपन खां ई कीअं बिज़निस कबो आहे कंहिं इहे पैसे जी मूल्य आहे कंहिं पैसे जी वैल्यू कबी आहे उहा ॿारनि खे बचपन खां ई सेखारे छॾींदा आहियूं छोकी सिंधियुनि सां बिज़निस आहे बिज़निस सां सिंधी कोन आहिनि सिंधियुनि जी पहिचान ई बिज़निस आहे हटाई भाषा जी देन सिंधियुनि जी आहे अकाउंट में अकाउंट करण जो तरीक़ो सिंधी भाषनि हटाई भाषा में अकाउंट करण जो तरीक़ो सिंधियुनि ई सेखारियो आहे पंहिंजी मिठिड़ी ॿोली सां मिट्टी खे बि सोन जे भाव में सिंधी विकिणे सघनि था चाहे कपिड़े जो वापारी हुजे चाहे बिहारी जो वापारी हुजे अनाज जो वापारी हुजे सिंधियुनि खां वधीक उन खे सहुली तरीक़े सां ऐं इमानदारी सां केर बि मूंखे नथो लॻे की विकिणे सघे थो पंहिंजी मिठी ॿोलीअ जे करे उहा पंहिंजे आड़े पाड़े में बि हर तरीक़े सां माण्हुनि सां ट्राई पोखी सुठी करे रखंदा आहिनि जंहिंजे करे उन्हनि जो बिज़निस में ॾाढो सुठो योगदान आहे कंहिं बि अर्थ नीति जो सभिनि खां वॾो बैल बिज़निस सभिनि खां वॾो जेको पाण चई सघूं था स्तंभ आहे उहो इहो ई आहे की मिठो ॻाल्हाए करे पाण कंहिंखे कुझु बि विकिणे सघूं था या कंहिं बि तरीक़े सां उन्हनि खे शइ ऐं अर्थ नीति में विकास करे सघूं था त मूंखे लॻे थो की सिंधी भाषी वारा सिंधी भाषा सां मिठो ॻाल्हाए करे या या परि जेको उन्हनि खे बिज़निस जो नॉलेज आहे उन जो सॼो गुण खणी करे पाण अर्थ नीति खे अञा वधीक स्ट्रॉन्ग करे सघूं था छोकी बिज़निस जो पहिचान मतिलबु सिंधी सिंधी चाहे चाहे ॿार हुजे चाहे ॿुढिणो हुजे नए नए रोज़गार जा आइडिया जेतिरा सिंधियुनि खे ईंदा आहिनि ओतिरा कंहिंखें नथा अची सघनि उ सिंधियुनि खे रोज़गार जी तर उहा मिटी खे बि सोन करे सघनि था उन खे ख़बर हूंदो आहे की कीअं कपिड़ो विकिणबो आहे कीअं कीअं अनाज विकिणबो आहे कीअं बिल्डिंगूं विकिणबियूं आहिनि हर तरीक़े सां उहा माहिर हूंदा आहिनि सिंध खां वठी पहिरें नंबर जा वापारी अगरि आहिनि त सिंधी आहिनि अॼु इंडिया में पंहिंजे हिंदुस्तान में बि उन्हनि खां वधीक अॼु चारो तर्फ़ु अर्थ नीति में ॾिस जो वञिजे त सभिनि खां वधीक जंहिंजो रोज़गार आहे हूअ नौकिरियुनि जे भरोसे कोन विहंदा आहिनि त डेफिनेटली इहो ई आहे की उन्हनि जे करे ई असांजे देश में एॾी बिज़निस जी तरक़ियूं आहिनि त सिंधी भाषा में अगरि मिठो ॻाल्हाए करे ऐं सिंधी भाषा जो इस्तेमालु करे करे अगरि अर्थ नीति में अचूं था त पंहिंजी ॿोली खे वधाइणो बि मिलंदो ऐं मूंखे लॻे थो आसानी सां पाण उन खे इस्तेमालु करे सघूं था एॾी मिठिड़ी ॿोली आहे की घणे ई वर शब्द अहिड़ा आहिनि जेके पंजाबी मुसलमान इहे बि उन असांजा सिंधी भाषा जा इस्तेमालु कंदा आहिनि त हू बि हुननि ॻाल्हियुनि खे सम्झी सघनि था आसानी सां